हमरा इलाकामे जेनाकि हम अपना घर से पासके से बता रहल छियनि हम मधुबनी जिलाके छियनि हमरा मधुबनी जिलामे एगो मिथिला पेन्टिंग क्षेत्र छनि जतऽ देश विदेशके लोक अबै छथिन आ ओतौ पसन्द से लै छथिन आओर रहै छथिन घूम मधुबनी जिलामे घुमै फिरै छथिन रुकै छथिन दोसर जगह झंझारपुर अररिया सङ्ग्राममे मिथिला हाट नयामे बनलनि ओतौ देश विदेशके पर्यटक सभ घुमै फिरै लए आबै छथिन रहै छथिन ओहो बहुत अच्छा छै जेथिन तऽ मन प्रसन्न भऽ जेतनि तेसर जगह एहिसे आगे चलि जाउ तऽ सिमरिया छनि जतऽ कि ओतौ बहुत बड़ा नदी तालाब छनि मन्दिर छनि ओतऽ बहुत लोक सब आबै छथिन घुमै फिरै लऽ रहै लए मन्दिर आओर ओहिके बाद ओहिसँ पहिले छनि हिनका दरभंगा जिलामे मन्दिर मनोकामना मन्दिर ओतौ घुमै फिरै बला जगह छनि मन्दिर बहुत अच्छा ओहिके बाद झील पहाड़के बारेमे कहै छथिन तऽ पटनामे छनि चिड़ियाघर पटनामे चिड़ियो घर छनि एहिके बाद गोलघर छनि ओतौ देश विदेशके लोक आबै छथिन गाँधी मैदान छै फील्ड छनि मैदान छनि ओहिके बाद ओतऽ झण्डा फहराइ छनि गोलघर छनि ईसब सब तऽ मिथिलामे घुमैये बला जगह छनि बिहारमे हमरा इलाकामे ई सब जगह सबटा घूमय वला छनि गाछ वृक्ष सब तऽ एते सुन्दर पेड़ हरियाली सब हमरा इलाकामे छनि जे देखथिन आमके महीना मे तऽ मन प्रसन्न भऽ जेतनि एते सुन्दर सुन्दर रहै छनि गाछ सबमे आम लागल आओर हम की बतबैन हमर इलाका पर बहुत अच्छा जगह छैन सुन्दर घुमै ला